जय झूलेलाल तव्हां केर हा हा भाभी मां तव्हांखे मोकिले रखियामांव थी त मां त तव्हांखे सभु मोकिले छॾियोमांव तव्हां हिते ॾिसो त तव्हां मूंखे कॾे ॾिना हुअव

अच्छा हा त मां ॾिसां थी कहिड़े कलर जो गुम थी वियो अथव अच्छा तव्हांखे पर्ची अथव न जेकी मां लिखी करे मो ॾिनीमांव हा त उहा पर्ची मूंखे ॾिजो

ॿिया सभु सही न भाभी मां धोई करे मोकिलियोमांव तव्हांखे घर में त न लॻी वियो दाॻ वाॻ मां कपिड़े में दाॻ आहे मां त सुठे सां तव्हांखे धोई मोकिलिया तव्हां चयो था हिकु कुर्ते में दाॻ आहे त मां त सुठे सां तव्हांखे धोई मोकिलियो तव्हां चयो था दाॻ आहे हू मां प्रेस बि कई त मां प्रेस पेई कयां तॾहिं हिकु बि दाॻ मूंखे नज़र न आहियो हा ड्रेस हाणे तव्हां चयो था घटि निकिती आहे त मां ॻोल्हियां थी मां ॻोल्हे करे जीअं मूंखे मिलंदी त मां तव्हांखे ॿुधायांव थी ऐं बाक़ी मूंखे पर्ची मोकिले ॾेखारिजो मोकिले छॾिजो या मूंखे मोबाइल ते ई तव्हां ॾेखारियो रसीद पंहिंजी हा हा हा खणण ईंदोमांव न तव्हां वटि मां बुशेट खणण ईंदीमांव हाणे तव्हां वटि

वॻो बि ॾेई वेंदीमांव ॻोल्हे करे हा मां ॾिसां थी हा मां ॾिसां थी ॻोल्यां थी ॿुधायांव थी ॿुधायां थी जय झूलेलाल